पळय कशें आसा जेन्ना आमी आमच्या समाजा भायर जेन्ना वयता म्हणजे अशे भेदभाव आनी वायट पण केन्ना दिसता जेन्ना जेन्ना मनीस जे आसता पळय म्हणजे अशे तिंका उलोवपाक जेन्ना रित जशें नासता म्हणजे आतां गोंयान बी कशें आसा लोक जे आसा ते म्हणजे कितें विचारलें जाल्यार अशें बरें पणांत जाप दितात आनी भायर बी अशे चुकून अशें रॅरली एक एक मनीस असो मेळटा की तेका कितें विचारल्यार तो इरिटेट करपा सारके उलयता म्हणजे अशें म्हाका जेन्ना अशें जेन्ना केन्ना भायर ट्रेवल करता तेन्ना एकदां अशें जाल्लें म्हणून म्हाका अशें दिसता चुकून अशे लोक आसता की तेका लागून अशे वायटपणाचो असो अणभव येयला म्हणजे लोकांक लागून पूण आनी वायटपण अशी ना आनी भेदभाव असो केन्ना चुकोवन बी जाला जावं शकता पूण तशें कांय इतले बी अशें फेस करपा सारके म्हणजे अशें इतलें जावना म्हणजे कशें आसात लोक जर बरो उलयलो म्हणजे जाल्यार आमी बरेंपण दवरतले न्हय जर लोकूच जर आन्सर तुका दितना वायट हेणी दिता जाल्यार आमी कशे वगेर रावपाक शकता अशी जेन्ना अशी केन्ना येयल्या परिस्थिती ना न्हय येयल्या